جی میں نے ایک گیم کھیلا جو کہ لوڈو ہے مجھے شروع شروع میں بہت مایوسی ہوئی اسے کھیل کر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کھیلا جاتا ہے میں سب سے پیچھے تھا لیکن پھر اسے میں نے بہت آہستگی سے اور بہت ہی سوچ سمجھ کر اس کو جب کھیلا دماغ سے ادھر ادھر کی گٹیوں کو میں نے دیکھا پھر اسی کے ایکارڈنگ میں نے کھیلنا شروع کیا اور سمجھ داری سے کام لیا تو پھر مجھے یہ بہت آسان لگا اور بہت مزہ بھی آیا